السلام علیکم جیسا کہ آپ کا سوال تھا کہ آپ اپنے خالی وقت میں کیا کرنا پسند کرتے ہیں تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جب ہم اپنے خالی وقت میں ہوتے ہیں تو ہم ہم سب سے پہلے ناولس پڑھتے ہیں ہمیں ناولس پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے ہماری فیوریٹ ناولس جو ہیں وہ ہیں جنت کے پتے مصحف اور پیرکامل یہ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں ہمیں ان کو بار بار پڑھنا اچھا لگتا ہے دوسری ہم اپنے فری وقت میں گانے گانا پسند کرتے ہیں کیوںکہ ہمیں گانا اچھا لگتا ہے اور اس کے علاوہ ہم ڈانس کرنا پسند کرتے ہیں کیوںکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ تمام پریشانیوں سے اگر آپ کو اپنا ذہن کو تھوڑا سا ریلیکس فیل کرانا ہے تھوڑا سا آپ کو مطمئن کرنا ہے اپنے آپ کو تو آپ ڈانس کر لو تو آپ کو اچھا فیل ہوگا اس کے بعد ہم اپنے جو دوست ہیں ہمارے ان کے ساتھ ہم تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرنا پسند کریں گے اور اس کے علاوہ ہم تھوڑے سے سوشل ہیں ہم لوگوں کی مدد کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہم مدد کریں جتنا ہو سکے ہم اتنا لوگوں کی ہیلپ کریں مدد کریں بس یہ ہماری تھوڑی خالی وقت میں ہم یہ ساری چیزیں کرنا پسند کرتے ہیں شکریہ